म्हाका खबरप्रदांचो लेख वाक वाचपाक खूब आवडटा कारण अण तांतुतल्यान म्हाका म्हाजें म्हाजें शिक्षणाचें रिलेटेड अशी खूब नॉलेज मेळटा आं आनी तातुत तातुतल्यान म्हाका वास तें वाचपाक बरेंय दिसता हा कारण टें अशें दुसरे दुसरे लेखकानी बरयल्लें आसता आं आनी तितुतल्यान सगळे करंट अफॅर्स बीन सगळे समजतात आं देशान आनी विदेशान किरें जालां तेंयीय समजपाक येता आं आमचे देशाचे रिलेशन्स दुसरे देशा कडेनूय तेयीय समजपाक येतात ताका लागून म्हाका तें वाचपाक आवडटा